बैंकिंग से हाणे जाम वधी वियो आहे जीअं हाणे प्रधानमंत्री अलॻि अलॻि क स्किमूं निकिराईंदा आहिनि जीअं जनधन योजिना हुन में मिडल क्लास माण्हुनि खे ऐं खेती वारनि खे जाम वधीक लाभ हूंदो आहे जीअं अलॻि अलॻि स्किमूं हूंदियूं आहिनि ऐं हुन में बि प्रधानमंत्री पंहिंजे लाइ जाम सोचींदी आहे घटि घटि रेट ते पाण खे लोन ॾींदा आहिनि ताकी माण्हू अॻियां वधी सघनि अॻियां पंहिंजी परिवार खे पाले सघनि ऐं जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंहिंजे लाइ जाम सोचनि ऐं सुठी सुठी योजिना कढंदा आहिनि हर हिक माण्हुनि लाइ क्योंकि कोई बि माण्हू ग़रीबी सां न मरे हर कोई माण्हू पंहिंजे गर्व ऊंचो करे जीए ऐं अलॻि अलॻि स्किमूं निकिरंदियूं जीअं तवां लूण में माफ़ी मिलंदी आहे सब्सीडी मिलंदी आहे ऐं जाम अञा तरीक़े जी सोचींदा आहिनि नरेंद्र मोदी पंहिंजे लाइ कीअं माण्हू सुठी तरह जीउ सघनि ऐं इहा जनधन योजिना अहिड़ी हूंदी आहे की न माण्हू